بُنائی سلائی تو ہر عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر عورتوں کو آنی چاہیے میرے خیال میں اور مجھے بُنائی اور سلائی دونوں ہی آتی ہے اور بُنائی اور سلائی کے لیے جو دھاگے جو چیزیں اون اور مسین جو میں یوز کرتی ہوں وہ اچھی کوالٹی کا ہی میں یوز کرتی ہوں اون جیسے وردھمان ہے اوسوال ہے یہ سب اونیں اون جو ہے میں یوز کرتی ہوں استعمال کرتی ہوں اور دھاگہ بھی وردھمان مون یہ میں استعمال میں لاتی ہوں اور اس کو مزید بہترین بنانے کے لیے ایسے اون اور یہ اور اچھی کوالٹی کے خریدنے کے لیے جیسے وردھمان کا اون ہوا اس سے بہتر تو مجھے نہیں میں ابھی تک یوز وہی کرتی ہوں جتنے بھی سوئیٹرس بنائے ہیں سلائی کرے ہیں اور سلائی میں مسین بھی میں اوشا کا استعمال کرتی ہوں اور ابھی فی الحال میں ہی میں اس میں ہاتھ مسین تھی تو ابھی میں نے الیکٹرانی الیکٹرک مسین لیا جو سنگر کا تھا اس سے کافی اچھا ہے اوسا سے کیونکہ وہ الیکٹرک ہے اس میں بہت سارے فنکسنس ہیں اسٹیچز ہیں تو میں ابھی جو خریدا ہے اس وہ ہے سنگر کا مسین اور اس میں بہت ہی اسموتھ اور آرام سے سلائی ہوتی ہے اور بہت سارے اسٹیچز ہو جاتے ہیں تو کافی آرام ہوتا ہے اس اس سلائی میں